ہم عام طور پر دوپہر کے کھانے میں زیادہ تر چاول بناتے ہیں جیسے ارد چاول دال چاول بریانی ہم رات کے کھانے میں عام طور پر گوشت بناتے ہیں جیسے بھنڈی گوشت اروی گوشت ٹنڈے گوشت آلو گوشت یہ سب بناتے ہیں